हाँ हम अपने गाँव में घर में ही जड़ी बुटी हो गया ऐसे हो गया इस चीज़ का पत्ता हो गया तुलसी का पेड़ हो गया उसके बाद बहुत ऐसा चीज़ है यह फरहद का पत्ता हो गया बहुत ऐसा चीज़ है जो हम घरेलू चीज़ है घर ही में उगाते हैं और यह सब चीज़ से हमें बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा भी होता है हम पहले घरेलू चीज़ कोई परेशानी होता है तो हम पहले अपना घरेलू चीज़ यूज करते हैं अगर घरेलू चीज़ों से नहीं ठीक होता है तब हम डॉक्टर के यहाँ जाते हैं लेकिन हाँ तुलसी का पत्ता हो गया फरहद का पत्ता हो गया एक चीनी का एक पत्ता आता है वह हो गया आ एगो सिनुआइर का पत्ता बहुत चीज़ ऐसा है जो घरेलू चीज़ है उसमें हम घर में ज़्यादातर उसे यूज करते हैं अगर उससे फ़ायदा हो जाता है तो ठीक है अगर नहीं फ़ायदा हुआ तब हम जाते हैं डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और हमारे अगल बगल के लोग भी हैं पहले घरेलू चीज़ ही यूज करते हैं अगर उन लोगों को भी उसमें लगता है फ़ायदा है अगर हाँ ठीक हो रहा है तो ठीक है और नहीं अगर लगता है कि नहीं ठीक नहीं हो रहा है तब जा के हाँ डॉक्टर के यहाँ पर जाते हैं और